ہیلو آپ میری بات اولا کیب ڈرائیور سے ہو رہی ہے کیا جی مجھے بھی اپنے ایک کیب بک کرانی ہے میری ابھی پندرہ منٹ میں ارجنٹ میٹنگ ہے مجھے وہاں پر جلد سے جلد پہنچنا ہے بغیر کسی ٹائمنگ کے مجھے بہت جلد سے جلد پہنچنا ہے تو کیا آپ ایک ڈرائیور کو بھیج دیں گے جی وہ ڈرائیور مجھے جلد سے جلد وہاں پہنچا دے کیونکہ بہت ارجنٹ میٹنگ ہے میری جی جی میرا آپ ایڈریس لکھ دیجیے لکچھمی گول چکر کے پاس پہچانا ہے مجھے جی ہاں آپ ایک کام ایک کام کریئے جلدی سے بھیج دیجیے انہیں کیونکہ میرا بہت ٹائمنگ ہو چکا ہے جانے کا پلیز جی وہ جلدی پہنچا تو دیں گے نہ جی جی اور جی کھالی راستے سے لے جائیں ٹریفک وریفک نہ ہوں جی آپ کر دیجیے بک میری جی جی کر دیجیے بک